مجھے بچپن سے خبریں پرھنے کا بہت شوق ہے اور میں بچپن سے خبریں پڑھتے اور سنتے آ رہا ہوں اور خبریں کو میں ٹی وی پہ موبائل پہ دیکھتا دیکھتا بھی ہوں زیادہ تر میں خبریں پرھنے کے لیے پیپر منگواتا ہوں اور خبروں کو ہم سب گھر پہ مل کے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں لیکن آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو خبروں کو اب زیادہ تر نیٹ پہ موبائل پہ ہی ہم دیکھتے سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں اور ان خبروں میں بہت ساری خبریں ہوتی ہے جیسے کھیل کود تفریح کاروبار جرم سائنس تعلیم سیاست وغیرہ لیکن مجھے سب سے زیادہ سیاست تعلیم کھیل اور تفریح کے بارے میں خبریں پڑھنے کا بہت شوق ہوں بہت شوق ہے اور اسی کے بارے میں میں سب سے زیادہ خبریں پڑھتا ہوں